हय म्हाका म्हजे कडेन कांय कुशळटायो आसात जश्यो प्रूफ वाचपाच्यो आनी व्याकरण शिकोवपाच्यो व्याकरणांत लोकांक शिक्षकांक विद्यार्थ्यांक प्रशिक्षण दिवपाची दुसरी कुशळटाय आसा पणजेच्यान संवगळी नांवाचें

म्हयनाळें सुरू जाल्लें एकुणशें ब्यांयशी त्र्यांयशी वर्सा आनी गोंयांत तेन्ना छापणावळीचें तंत्रज्ञान सारकें विकसीत जावंक नाशिल्ल्यान तें बेळगांवां छापून घेवचें पडटालें तें बेळगांवां धाडप थंय तें कम्पोझ जावप छापप आनी छापिल्लें म्हयनाळें ते आमकां परते धाडून दिताले पयलेच खेपे जेन्ना बेळगांवां छापपाची तयारी जाली तेन्ना म्हाका बेळगांवां वच्चें पडलें आनी मजकुराचीं प्रुफां तपासचीं पडलीं थंय म्हाका एक गुरू मेळ्ळो ताचें नांव सुमनबाबा केळेकार सुमनबाब जाग म्हयनाळ्याचीं प्रुफां तपासतालो हांवें ताका प्रुफां तपासतना पळयल्लो आनी म्हणून हांवें ताचे कडल्यान प्रुफां कशीं तपासची ताची म्हायती घेतली आनी एकेच खेपे ताणें दाखयल्ल्यो प्रुफ वाचप्याच्यो कुरवो हांवें आपणायल्यो आत्मसात केल्यो आनी त्यो कुरवो हांव कोंकणीच्या कोंकणीचे प्रूफ वाचपा खातीर वापरूंक लागलो उपरांत म्हाका समजलें की त्यो आंतरराष्ट्रीय कुरवो म्हणजें खंंयचेय भाशेक भारतीय लातीन किंवा आनी खंयचेय भाशेक लागपी अश्यो त्यो कुरवो आसात जायत्यो कुरवो आसात आनी जायत्या जाणाक हांवें तातूंत प्रशिक्षीत केल्यातूय बी हांवें जायत्या पुस्तकांचीं प्रुफां वाचलीं कोंकणी तशेंच इंग्लीश संपादीत केलीं आनी अजुनय करतां प्रुफां वाचतां वाचतां म्हाका व्याकरणाचो उणाव दिसूंक लागलो तेन्नाच म्हाका दुसरो गुरू मेळ्ळो ताचें नांव सुरेश जयवंत बोरकार ताणें म्हाका व्याकरणांतले खास खळगे शिकयले आनी तें व्याकरण हांव शिक्षकांक कोंकणी शिक्षकांक विद्यार्थ्यांक शिकोवंक लागलो मदीं मदीं वर्ग घेवन तांकां प्रशिक्षीत करीत आसतां आनी अशे तरेन हांवें प्रूफ वाचपांतल्यो प्रूफ वाचपांतले जे खास कळगे आसात ते शिकून घेतले म्हजे तरेन विकसीत केले आनी आनी आंतरराष्ट्रीय कुरवो वापरून हांव प्रूफ वाचतां तशेंच हांव कोंकणी व्याकरणाचे वर्ग घेवन शिक्षकांक प्रशिक्षीत करतां